अॼु मां थोरो घणो तव्हांखे ट्रेन जे बारे में ॿुधाईंदुमि पंहिंजो ट्रेन पंहिंजी भारत जे लाइ शान जी ॻाल्हि आहे ट्रेन में हर को मुसाफ़िरी कंदो आहे अॼु खां नंढो माण्हू वॾो माण्हू मध्यमवर्ग जो माण्हू ट्रेन जी मुसाफ़िरी पसंदि कंदो आहे ट्रेन में मुसाफ़िरी कणु ॾाढो सहुलियत जो कमु थींदो आहे उन ट्रेन में भई बाथरुम जी व्यवस्था हूंदी आहे सनान जी व्यवस्था हूंदी आहे ऐं भई खाइण पीअण जी व्यवस्था हूंदी आहे तॾहिं ट्रेन में मुसाफ़िरी करणु ॾाढो सहुलो थींदो आहे पेहला जे ज़माने में ट्रेनुनि में एॾी सहुलियत न हूंदी हुई भई ट्रेनुनि जा दॿा मीडियम हूंदा हुआ सीटू मीडियम हूंदी हुयूं पर हाणे जे ज़माने में ट्रेन में मुसाफ़िरी करण ॾाढो सहुलियत जो कमु थी वियो आहे ट्रेन में पाण खे हर हिकु सहुलियत ॾिनी वेंदी आहे भई हर पाणीअ जी सहुलत थींदी आहे भई पाण खे अंदरु विहाणो ॾींदा आहिनि चादरु ॾींदा आहिनि अहिड़ी सहुलियत हाणे ट्रेन में हाणे जूं ट्रेनू ॾाढियूं सुठियूं ऐं ॾाढियूं सवस्थ रखनि था सफ़ाई जे कम में ॾाढो ध्यानु ॾियनि था हाणे जी टाइम में समय में ट्रेन में मुसाफ़िरी करण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे भई ट्रेन में साम्हूं साम्हूं पाण फैमिली वेही करे ॻाल्हियूं करे सघूं भई कोई बि वस्तु खाई सघूं रोटी खाई सघूं केड़ी बि ॻाल्हियुनि ते डिस्कसन करे सघूं ऐं ट्रेन में मुसाफ़िरी यो समय झटि हली वेंदो आहे कीअं पाण हिकु जॻह ता ॿी जॻह ते पुजी वेंदा आहियूं उहा ट्रेन में पाण खे ख़बर बि न पवंदी आहे ट्रेन में राति जी मुसाफ़िरी हुजे त आराम बि ॾाढो सुठे नमूने थी वेंदो आहे अंदरु व्य व्यवस्था अहिड़ी सुठी हूंदी आहे पाण खे हर हिकु शइ में तकलीफ़ पए अहिड़ो ट्रेन में ॾाढो ध्यान सां पाण खे सहुलियत ॾींदा आहिनि ट्रेन जा बाथरुम क्लीन हूंदा आहिनि ट्रेन में भई सहुलियत मिलंदी थे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ट्रेन में मुसाफ़िरी करणु पंहिंजो केर बि व्यक्ति घर जो मुसाफ़िरी करण में ट्रेन खे सभिनी खां पहिला पसंदि कंदो आहे